एकदां न्ही तर खूब फावटीं केलां हें स्टाट जालें विडयो कॉन्फरंसिगांची सगळ्यान पेक्षा चड गरज पडली लॉकडावनाच्या टायमार आनी आमच्यो सगळ्यो क्ला क्लासीस जे आसले सगळें शिकोवपाचें जें माध्यम आसलें सगळें विडयो कॉन्फरिन्स कॉन्फरंसिंगांतल्यान जालें आनी गुगल मीट आनी मायक्रोसॉफ्ट टिम्सा सारके एप्स आमी यूज करताले फॉर दीस फ हेक हेका हेका लागून आनी हेज्या बद्दल रिव्यूज म्हटल्यार पयली म्हटल्यार विडयो मिटिंगान सगळे आप आपले कॅमेरा बंद करून बसताले कोण कितें करतालो कांयच खबर ना

आनी दुसरें म्हटल्यार नॅटवकाचो इशू येतालो केन्ना केन्ना आवाज कोणाचो ऑडयो येतालो म्हाज्या वाटेचानत न्ही तर दुसऱ्या वाटेच्यान टिचराचो सुद्दां खंयच्याच नॉट टि ओनली टिचराचे हेजे म्हुण्णा अशेंत

विडयो कॉल विडयो कॉन्फरंसिंगार तुका एक्सप्रॅशन्स पळोवप हें म्हटल्यार तुक् सारकें मनशाची कितें म्हणटा तोंड पळोवपाक मेळना म्हटल्यार जेन्ना तूं तेजे कडेन उलयता तो तुजें रियॅक्शन कशें दिता रियॅक्शन पळोवपाक मेळना आनी तेका लागून तें एक बरें जायना एक्चुली नी म्हळ्यार मेळून उलयल्लें खूब बरें दिसता म्हाका आनी